नमस्कार मैने हम अपन कैब कयने रहियै ओकरा कैन्सिल कऽ देल जाउ कारण जे समय पर तऽ एलियै नहि आ हमरा मीटिङ्ग छै तऽ निकलनि अत्यन्त जरूरी छै ताहि दुआरे छमा चाहब अपने एकरा कैन्सल कऽ दिऔ